जे पळय आमी कबडी खेळटालीं तातूंत खूब स्कील आसात त्यो स्किल्स शिकोवन बडे मनशाचें आंग घट्ट जाता म्हुणून एक एक न्यू स्कील शिकोवप उठोप बसप सिटींग हें सगळें शिकपाक पडटा कसलो खेळ खेळ्ळो जाल्या स्कील ही म्हत्वाची आसता म्हणून आमी खेळाक खूब मन लावून खेळपाचें